صبح بخیر یہ واتر واٹر اتھارٹی کے عبد الحفیظ ہیں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں اقبال کی یہ بات سن کر افسوس ہوا ہم ایسے معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کیا آپ براہ کرم مجھے اپنا مقام اور پانی کے اس مسئلے کے بارے میں کوئی خاص تفصیلات بتا سکتے ہیں جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں اس معلومات کو شیئر کرنے کا شکریہ اقبال میں آپ کو ہونے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ یہ معاملہ ہماری پانی کی معیار کی ٹیم کو فوری تحقیقات کے لیے بڑھایا جائے کیا آپ مجھے اپنے رابطے کی تفصیلات بھی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو پیش رفت سے آگاہ کر سکیں بالکل اقبال صاف اور محفوظ پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے ہم اسے حل کرنے کے لیے تیزی سے کام کریں گے یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے آپ کا شکریہ اور ہم جلد ہی صورت حال کے بارے میں اپڈیٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے آپ بھی اقبال اپنا خیال رکھنا خدا حافظ